ओं बा अ आइ बै माइ गायनायखौ सोंनो नायदों आरो खै बिगा गायो नोंसोरहा अ आंनिया आरो माबा ओय साराय ओय साराय सय बिगानि भिथोराव सारि बिगा बन्दख थांबाय आरो आराय बिगा माथिं गायनो जादों आंनिया

अ अ अ है ओय माबानिया नांग्रानिया आंनियाथ' हाया मोजां नुनाय देर बिगायासो बाहाय माबा गानो हाया हा रौखार होनांगौ बार' खनिया खालामनांगौ बिदिया नोंसोरनियाथ' मालाय गोथौ गोजा ना माइ अ अ अ बिदिनो रादा दैबो नाया आरो बिथिं माबानियालाय मेशिन माबा बाराफोरबो गैया अ अ आ अ अ सामायनाया बिदिनो माइया खस्थ' खालामोब्ला माइ मोनोरा आरो खस्थ' खालामाबा मोना

बा दा नोंस्रा न'आ जाबाय संबाय अ अ अ अ अ मोनाब्ला आरो फैनोबो हालिया अ अ ओं ओं आरो दा बेफोरखौथ' दा रायज्लायनो बाहाय गोबाव जानोसै बिदिबा ना अ माबानिसेबा नों बाजारावबो थांगोनबा होनबा दे दोन अ दोनथ'नि होनबा माय ना दे